हेलो हँ कहाँ मकान भेल अहाँके मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुरमे से कि रीति रेवाज छै पा पर्वसब कोन कोन पा पर्व होइए

हँ हँ अच्छा हँ हँ अच्छा ओ हमरासबके रीति रेवाज जे छै ताहिमे अहाँसबके सम्बन्ध भऽ सकै छै हमरासबके रीति रेवाज जे छै मिथिलाञ्चलके से से बहुत सुन्दर एहि रीति रेवाजमे हमरासबके पर्वसब जे होइए हमरोसबके हमरोसबके छठि होइए तहन चौरचन होइए हँ सावनमे सावनमे से मौसरामनी होइ छै सबकिछु हमरोसबके ओहिठाम बहुत बढ़िआँ होइत रहैए बुझलहुँ ने तऽ

अच्छा हँ तऽ वएह हँ हमरासबके एखन जे अइ ने हमरासबके एखन शिवरात्रि मेला शिवरात्रि मेला जे अइ ने से शिवरात्रि मेला बहुत प्रसिद्ध अइ हमरासबके समस्तीपुर जिलामे बहु हँ ताहिसब दुआरे से हमरासबके खूब बढ़िआँ पर्व शिवरात्रि मेला अइ शिवपञ्चमी होइए चतुर्दशी होइए तेँ हँ हँ ताहि दुआरे हमरासबके ओहिठाम सुन्दर सुन्दर पर्व होइए आओर एहिमे खूब मोन लगाकऽ लोक अपन करैए ने हँ इएह हँ इएहसब बात अइ अपनेसब मिलिकऽ सब शोभा सुन्दरके साथ अपन पर्व मनबै छी हँ हँ तऽ छठि पर्व हमरोसबके ओहिठाम खूब बढ़िआँसँ होइए हँ ने इएहसब छै हँ तब ठीक छै देखिऔ जे जेना हेतै से हेतै अपनासबके हँ हँ हँ हँ हँ हँ हमरोसबके इएह पाबनिसब होइए बुझलहुँ ने हँ तऽ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ इएहसब हमरोसबके से पर्वमे अइ विवाह ठीक छै राखू